औ आङो जिब जुनार फिनो जोबोर मोजां मोननो मानोना जिब जुनार न'आव फियोबा जोङो जिब जुनार निफ्राय फाननानै सहाय मोनो आरो जोंनाव गोबां जिब जुनारफोर दङ जेन'बा दाव अमा बोरमा आरो माखासे सैमा मावजि फोरखौ जेन'बा आं सैया बाबो न'वाव जोंना माखासे सुबुंफ्रा जेन'बा मोजां मोनो नालाय बेखायनो दाव सैमा मावजिबो दं आरो मानोना जोङो बोरमा अमाखौ फियोबा जोङो गोबां संसार जानायाव जेन'बा अनसुंथाय मोनो जेन'बा मालाबाफोर थाखा फैसानि गोनां जायोबा जोङो बेखौ फानहरनानै जोङो थाखा फैसानि थाखाय जोङो गोबां हेफाजाब मोनो बेनि थाखायनो जोङो जिब जुनारफोरखौ दाव अमा बोरमाफोरखौ जोङो फिनाय जायो